दाउ बेमारनि मुङानो जाहैबाय खर' गिदिंनाय गाराय जानाय बाब्राबनानै थैनाय आरो आरो मेगनाव सिबोर जानाय बेफोरनो आरो आरो साफा लानाया जाहैदों रुमफोरखौ गन्द्राफोरखौ सुस्रांनाय दाउखिफोरखौ सिबस्रांनाय आरो भेकसिनफोर होनाय बेनोसै